मूंखे पिक्चुरनि में एतिरो ख़ासि न्यूज़ इंट्रस्ट कोन्हे मूंखे रांदि रुंद वारियूं ॻाल्हियूं स्पोट्स चैनल ऐं न्यूज़ चैनल ॾिसंदो आहियां मूंखे हिन बॉलीवुड में काई इंट्रस्ट आहे कोन छाकाणि बॉलीवुड में सभु मसालो वधीक आहे ऐं उहा ॾेखारियुनि नथा असांजो मुंहिंजो ध्यानु स्पोट्स ऐं पॉलिटिकल न्यूज़ में वधीक हूंदो आहे